ہاں میں نیوز خبریں بھی دیکھتا ہوں اور نیوز پیپر بھی پڑھتا ہوں اور نیوز پیپر کا کلائمیکس اور پزلس مجھے بہت پسند ہے اسے سولو کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے دماغ میں معلوم چلتا ہے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں تلنگانہ میں کیا چل رہا ہے جیسا کہ تھوڑے دن پہلے کورونا وائرس آیا تھا اس سے سب کو معلوم چلا تھا یہاں نہیں جانا ہے یہاں پہ زیادہ کیسزوں ہے یہاں پہ کچھ ہو گیا تھا یہاں پہ کچھ ہویا تھا اس لیے نیوز خبریں دیکھنے سے زیادہ میں نیوز پیپر پڑھنے کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہوں